पहिरियों त मां तव्हांखे पंहिंजी पढ़ाईअ जे बारे में ॿुधाईंदमि हालाकी मूंखे पढ़ण जो जाम शौक़ु हुओ मां यारहों दर्जो ओल्ड एस एस सी पढ़ी सघियमि पोइ घर जूं हालातूं अहिड़ी न हुयूं जो मां पढ़ी सघां तंहिं टाइम ते मूंखे घर हलाइण जे लाइ पोइ पढ़ाई अध में छॾिणी पेई ऐं मां उन ई स्कूल में जंहिं में पढ़ंदी हुअमि उन स्कूल में मूंखे प्रिंसीपल ऑफर कई त त तू स्कूल में पढ़ाए छाकाणि त टीचर्स डे ॾींहुं मां टीचर ठहंदी हुअमि त सर खे बि ख़बर हुई त मूंखे पढ़ाइण जो जाम शौक़ु आहे ऐं पोइ मां उते पढ़ायो तेरहां साल उते जॉब कई एज़ अ सांइस ऐं मैक्स टीचर इन खां पोइ थोरे टाइम खां पोइ मां घर में ट्यूशन्स बि कंदी हुअमि ऐं पोइ शादी करे ॿिए शइर में अची वियमि उते बि मां ॿ साल प्राइवेट स्कूल में शाम जो खाली हिन्दी सेखारींदी हुअमि हिन्दी ऐं मराठी जा स्पेशल क्लास हलंदा उते कलाकु वञी करे पढ़ाईंदी हुअमि ऐं हिन खां पोइ हाणे एट प्रसेन्ट मां घर में ई ट्यूशन्स कंदी आहियां ऐं उन्हनि खे पढ़ाईंदी आहियां